हैलो नमस्ते अच्छा अच्छा तुसें कोह्की कंपनी दा फोन चाहिदा जी साढ़े कोल होर बी तरीके दे फोन न दो त्रै कंपनियें दे फोन हूं दिक्खो जियां तुस घट्ट पैसे देगे नी इ'यां फोनै दा माडल बी घट्ट होई जंदा हूं घट्ट करगे तुसेंगी थोह्ड़े माडल थ्होने फोन दे माडल घट्ट होई जाने ते जियां बैटरी बैकअप होंदे ते फोनै दियां स्टोरेज होंदियां नी जेह्ड़ियां मैमोरियां सारियां घट्ट होई जंदियां न दस्सेआं निं फोन शैल बधिया फोन देगे तुसेंगी रेडमी दा फोन देगे ना दिक्खो जी जियां तुसें घट्ट फोन लैना साढ़े कोल होर कंपनियां बी हैन ओप्पो दा लेई लैएओ जां वीवो दा लेई लैएओ ओह् बी फोन शैल न तुसें रेडमी चाहिदा ते फ्ही रेडमी गै देई ओड़गे तुसेंई सस्ते देई ओड़गे यरा सस्ते देई ओड़गे आओ ना साढ़ी हट्टिया ते